ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ فوٹو گرافی کے لیے پارکو اور دریاؤں کے کنارے جاتے ہیں اور ہمارے دوستو اور ہم لوگ مل کے اچھی اچھی تصویریں کھینچتے ہیں اس معاملے میں میں فوٹو کھیچنے میں اکسپرٹ ہوں اور میرے دوست لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بہترین فوٹو کھیچتے ہیں آپ ہی کھیچئے ہم لوگ کھچواتے ہیں فوٹو تو اس پچیس چھبیس اسٹیپوں میں پھوٹو کھیچتے ہیں اس کو بہت دوستو اور ہمارے فوٹو کھینچنے کو تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں یار میرے دوست تم بہت بہترین فوٹو کھیچتے ہو تم کو تو فوٹو گرافر ہونی چاہیے اور ہمارے دوست وغیرہ بہت اچھی اچھی جگہ لوکیشن لے جاتے ہیں فوٹو گرافی کے لیے کہتے ہیں چلو وہاں فوٹو کھچاتے ہیں چلو وہاں فوٹو کھچاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں دریا کے کنارے جاتے ہیں اور جہاں جہاں گھومنے والی چیزیں ہیں تالاب کے کنارے جہاں جہاں گھومنے والی چیز ہے یا کوئی ایسی پرانی جگہ جو بادشاں راجہ مہراؤں کی جگہ ہے وہاں ہم لوگ جاتے ہیں اور بہترین سے فوٹوکھچاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب فوٹو کھیچتے ہیں بہت ایک خوشی ملتی ہے اس کل بہت زیادہ خوش دل کو ایک سکون ملتا ہے اور دوستی بھی ہم لوگ کی دوستی تو بامثال ہے وہ دوست وغیرہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور میری تصویر جب ہم کھینچتے ہیں فوٹو پر دوست لوگ خوشی میں کہتے ہیں یار جو تم کھاؤگے بھائی تم کو کھلائیں گے تم بہت بہترین فوٹو کھینچتے ہو اور ہم لوگ لمبا سفر میں جاتے ہیں ہنسی مذاق ہوتے ہوتے ہم اپنے گاؤں سے شہروں سے تقریباً پندرہ بیس کلو میٹر جاتے ہیں دور فوٹو کھیچنے سمندروں کے کنارے دریاؤں کے کنارے تالاب کے کنارے ہم لوگ جاتے ہیں باغیچاؤں میں پھول کے باغیچاؤں میں ہم لوگ فوٹو کھیچتے ہیں بہت بہترین فوٹو آتا ہے ہم لوگ اس فوٹو کو اپنے موبائل کے ڈی پی پہ لگاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس سپ پہ شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں ایک خوشی ہوتی ہیں بہت بہترین فوٹو آتا ہے اور جو موبائل یا کیمرہ وغیرہ جو لینس والے کیمرہ وغیرہ سے کھیچتے ہیں اس میں اور خوبصورت فوٹو آتا ہے یہ فوٹو کھیچنے کا جو ہنر ہم لوگوں کے اندر ہے یہ بےمثال ہے کہا نہیں جا سکتا اور یہ فوٹو گرافی بہت اچھی چیز ہے اور اسے سیکھنی چاہیے ہم لوگ کو یہ کلا ہے اس سے اس لوگ ذریعہ معاش بھی تلاس کر سکتے ہیں اور دوستوں میں بھی ایک خوشی سا محسوس ہوتا ہے دوستوں کو بھی تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ فوٹو والا خوبصورت انداز میں کھینچے ہم لوگ کو بہت پسند آتا ہے اور ہم لوگ دور دور تک فوٹو گرافی کرنے جاتے ہیں